आथिखालाव जेरै बायजोआव गेलेनाय गेदेर सभा फालिनाय क्लाब रंजानाय नामाव जौ लोंनाय बायदि रंजानाय महरफोरजों लोगोसे गामियाव थाग्रा सुबुंफोरा दोरोंआरि हारिमुनि खान्थिफोरखौ गोबां लामाजों हमथानानै लाखिनायखौ जों नुनो मोनो मानोना

रंजानाय मुङाव जौ लोंनाय बायदि रंजानायफोरा नि जाउनाव मानसिफोरा जयै बा खौसेथियै रंजानायखौ जों नुनो मोनो जाउनाव मानसिफोरखौ नांगौ समाव जोङो मोनो मोनसे रंजानाय फोरबोआ जौ लोंनाय बा जानाय बेदर जानाय गैयाबोला जों बाङाय सुबुंखौ हेफाजाब होनाय बा मदद होनाय जों नुनो मोनो जे रंजानाय फोरबोआव जौ लोंनाय बा बेदर जानाय थागोन अब्ला बेयाव गोबां सुबुंफोरानो फैनानै गावनि मावनांगौ खामानिखौ मावफैनाय आरो रंजानायाव गोबां बिहोमा होनायजों लोगोसे बे गावनि गोसोखौ हगारसारनानै बा होसोमनानै गावनि खामानिखौ मावनायनियाव जेबो प्रब्लेम गैयाजासे मावो रंजानाय थायाबा बा मोनसे सभायाव बा जानाय लोंनाय थायाबा सासे सुबुंखौ मोन्नांगौआबो गोब्राब मानो मानोना बांसिन सुबुङा रंजानायनि फारसेसो इन्टारेस्तेत सिनखौ जों नुनो मोनो माने रंजानाय गैयाब्ला मोनसे सभाया जाफुंनांगौबो जों मोजां नुनो मोना मानो होनोब्ला बिराद खम सुबुंनि नि गोनांथि जाबोलासो बिदि सभानिखौ खुंनाया गाहाम मानोना जानाय लोंनाय बा जौ लोंनाय गैयि सभाफोराव बा मोनसे रंजानाय फालिथायफोराव सुबुंफोरा बारा हेफाजाब होनाय बा मदद होफैनायाव खम फैयो आं पार्सनेलि बिदि रंजानाय बाजानायाव बारा इन्टारेस्तेत गैयाबाबो मोनसे सभा बा गेलेनाय बादायलायनायफोरखौ हेफाजाब होनो आं आंनिफ्राय गोसो गुदुंयै ओंखारबाय थाग्रा जानाय लोंनायखौ आं बारा इम्परतेन्त होआबाबो बिदि खामानिफ्राव आङो बा समाज जौगानायनि थाखाय खामानियावसो गोलै बिदि सभा बा गेलेनाय रंजानाय क्लाब फोरनि खामानिया समाज सिबिनायाव गोलैयो जाउनाव आङो जौ लोंनाय बा माबा मोनसे हाबाफारि गिदिर रंजानायनि गैदेराब्लाबो आं मददखौ होयो